हमारे देश में कविता का बहुत बड़ा साहित्य है जैसे कविता के माध्यम से रामायण लिखी गई है कविता के माध्यम से हिंदी की पुस्तक में हर तीन कहानियों के बाद एक कविता दी जाती है जिसे बच्चे गा गाकर पढ़ते हैं गा गाकर याद करते हैं जैसे कविताओं के माध्यम से कई बार महात्मा गाँधी की एक कविता लिख दिए जाती है जैसे चंद्रशेखर आजाद की कविता लिखी जाती है जैसे रक्षाबंधन त्योहार मनाने की कविता लिखी जाती है होली के गीत गाए जाते हैं जैसे दीपावली के टाइम हमारे गाँव में ग्वाले लोग कविताओं के माध्यम से नृत्य डांस करते हैं जैसे हमारे देश में कुछ कहानियों के माध्यम से जैसे राजा महाराजाओं की कहानियों कहानियों का पुस्तकों में एक पहरेग्राफ दे दिया जाता है कि जैसे फलाने नेता ने ये काम किया ढिकाने नेता ने ये काम किया ऐसे कुछ पैरेग्राफ जैसे लेखक लेखन के हिसाब से दे दिया जाता है जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की तो एक पूरी सहायक वाचन ही बना दी गई थी ऐसे कुछ कविता कुछ दोहा सौठा चौपाई ऐसे कुछ भी नाम दे दिए जाते है हिंदी में